नमस्ते मैम मुझे आपसे कुकिंग के बारे में जानकारी चाहिए थी मुझे एक मुझे कुकिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता है मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता मैं अकेली रहती हूँ और मुझे खाना बनाने के बारे में आपसे जानकारी चाहिए थी मुझे सीखना है बनाना सब कुछ के जी आप अच्छे से खाना बना लेती हैं आप आप अपना कुकिंग का वह रेंज बता दीजिए कितना ले लेती हैं आप सिखाने का एक लाख बहुत ज्यादा ले रही हैं आप कुछ कम करिए आपको मुझे कुकिंग सिखाना इतनी इतना लेंगी तो मैं कैसे करूँगी सब मैनेज बताइए नहीं आप कुछ कम करिए तो फिर अच्छा हाँ जी मैम और जो है मुझे कुकिंग के बारे में सब कुछ सीखना है बनाना खाना कैसे कय किया जाता है नाश्ता नए नए तरीके का आजकल तो नया नया सब नाश्ता है बनाना अच्छे अच्छे खाना कुकिंग कैसे बनाया जाता है मुझे इन सबका पूरी जानकारी चाहिए आप मुझे बनाना सीखा देंगी हाँ तो आप नाश्ते में क्या क्या बना लेती हैं

अच्छा जी मैम तो इटली सांभर डोसा के बाद सब मनचुरियन ये सब चला तो आप यह सब बनाना सिखा देंगी हाँ जी आजकल तो नए नए सब नाश्ता है कि नए नए तरीके के नाश्ता सीखना चाहती हूँ मैं अच्छा आप आपका कुकिंग सेंटर कहाँ है जहाँ पर मैं आकर सीख सकती हूँ जी मैम ठीक है मैं आपके होली में आऊँगी और आपके यहाँ कुकिंग क्लास अपना ज्वाईन करूँगी आप मुझे अच्छे से सब कुछ बनाना करना सिखा दीजिएगा ठीक है ठीक है मैम नमस्ते